आं दहायसो मोनसे मबाइल बाइदोंमोन फ्र'दाक्थ आथ' आरैबादि मोजां थुयेलब जिबि रेम थु फिबथि सिक्स जिबि र'म बिराथ दाम खमावनो आरो दावबो खुबैनो हायो गोदोनि नखिया मबाइलफोर बादि